राजस्थान में कई अहिड़ियूं महत्वपूर्ण घटनाऊं आहिनि जिन जा जशन मल्हाया वेंदा आहिनि वॾा वॾा राजा महाराजा उन्हनि जा जशन मल्हाईंदा आहिनि पर असांजो सिंधी हिकु संत कंवर राम आहे जंहिंजो जंहिंखे गोली लॻी हुई त हिक माई पंहिंजे बीमार ॿार खे खणी आई चयईं भई हिनखे भई ॾिसु त ओॾीमहिल थोरी देरि खां पोइ चयऊं त भई हीअ ए न मरी वियो छोकिरो चयऊं तव्हां मारे छॾियो पोइ भॻवान खे पिकारोयो कंवर राम त ॿार जीअरो थी वियो अहिड़ी तरह सां टेऊंराम साईंअ बि घणेई वर्सी जयंती मल्हाईंदा आहिनि अहिड़ो सुठी तरह कंदा आहिनि ॾाढी भीड़ ईंदी आहे ॾाढो भंडारा हलंदा आहिनि अहिड़ी मौज लॻी पई हुंदी आहे हर शहर में जो पुछो ई न ऐं वरी इहो पोइ ॿारनि जो कंदा आहिनि कंवोकेशन सेरेमनी में ॿारनि खे जेके नम्बर वधीक आणींदा आहिनि उन्हनि जे माइटनि खे ऐं ॿारनि खे घुराए इहो इनाम ॿिनाम ॾींदा रहंंदा आहिनि